हॅलो म्हाजें नांव सिद्देश नायक हांव लायफलायन ऑफिसांसून उलयतां आमच्या ऑफिसांत अपग्रेडेशन जाल्ल्यान ई वेस्ट चड जनरेट जाल्लो आसा तो ई वेस्ट दवरपाक जागो ना म्हूण आमी तुमकां तो येवन व्हरचो अशें सांगपाक कॉल केला ई वेस्ट आमचे कडे लॅपटॉपाच्यो बॅटरो चार्जर केबल वायरी कंप्युटर किबोर्ड्स आसा आमच्या ऑफिसाचो एड्रेस पणजे ऑपोजीट दादा बिल्डींग